भारतीय संस्कृति जी पारम्परिकु डांस इलाही महत्वपूर्ण आहे हरु राज्य जी संस्कृति और कला खे दर्शाईंदी आहे इन्ही डांस सां ई असांखे पतो पवंदो आहे की केरे राज्य जी डांस आहे डांसर बनण वनण लाइ उन्हनि खां सभिनि खां पहिले उन रिदम वरी उनखां पोइ पोशाक वरी उन्हनि जे गहननि उन सभिनि जी आवश्यकता आहे